हैलो अंजी नमस्ते कु'न बोला दा अच्छा तुस ब्याह् दी डेकोरेशन बगैरा करदे अच्छा साढ़े घर ब्याह् जुड़े दा अगले म्हीने तुसें गै उत्थै करना ऐ सारा सजावट ते किन्ने पैसे लेई लैगे कोई दो ढाई सौ बंदा होई जाना घर फंक्शन होने फिर उसदे बाद बी होने उसदे बाद बी लोआई दा डीजे लग्गने ते ओह् हां अच्छा साड्ढे तिन्न लक्ख ओह्दे ई सारा किश आई जाना जि'यां फुल्लै दी डेकोरेशनां लोआई अच्छा ते थोह्ड़ा घटागे निं सारा इं'या ई लग्गना अच्छा अच्छा ते ओह् रुट्टी बनानी ते ओह्दा राशन आस्तै देना ते तुसें बनोआना छड़ा लोहाइयें कोला अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ठीक ठीक